बच्चे जाते हैं इसकुल पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए जइसे कि इसकुल सिँघिआ दिमनगर सिँघिआ दुर्गा मन्दिर है उसीके बगल में इसकुल है इसकुल जाते हैं पढ़ने के लिए सब बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद कोचिङ्ग कोचिङ्ग भी जाते हैं कोचिङ्ग करने के लिए कोचिङ्ग जाते हैं कोचिङ्ग पढ़ने के लिए इधर जाते हैं त्रिवेणी चौक के पास कोचिङ्ग जाते हैं कोचिङ्ग से आते हैं फिर पढ़ाइ करते हैं पढ़ाइ पढ़ाइ करने के लिए इसकुल जाना पड़ते हैं पढ़ते हैं वहाँ मास्टरसब होते हैं आओर पढ़ाते हैं सभी अच्छे से पढ़ाइ होते हैं पढ़ाइ करते हैं पढ़ते लिखते हैं बच्चे उसके बाद कोचिङ्ग भी करते हैं कोचिङ्ग भी करते हैं कोचिङ्ग से भी बहुत कुछ सीखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं मन लगा करके उसके बाद आगे शिक्षा के अनुसार बढ़ते हैं बच्चों आगे उसका भविष्य जइसेकि अच्छा बनते हैं बनने के बाद जो है अच्छा है